हैलो हां जी

हां जी हां जी

हां जी हां जी दिक्खो जी साढ़े कोल जेह्ड़ा साढ़े कोल मखीर ऐ जेह्ड़ा ते ओह् मैंह्गा थोह्ड़ा मैंह्गा ऐ बधिया ऐ साढ़े कोल होंदा ऐ दो तिन किस्म दा होंदा ऐ इक साढ़े कोल इक साढ़े कोल कोई छे सौ रपेआ किल्लो ऐ इक दा मतलब कोई पंज सौ रपेआ किल्लो ऐ इक साढ़े कोई साड्ढे चार सौ रपेआ किल्लो ऐ दस्सो हून तुसें तुसें केह्ड़ा लैना ऐ एह् दस्सो सनाओ तुसें केह्ड़ा लैना हां जी एह् बधिया होंदा बधिया होंदा कि नवंबर दिसंबर च होंदा ऐ हां जी हां जी एह् बधिया होंदा ऐ अग्गें जेह्ड़ा होंदा ऐ एहका मतलब अग्गें होई गेआ जेह्ड़ा बसाख म्हीने आह्ला होई गेआ एह् जेठ म्हीने आह्ला होई गेआ एह् थोह्ड़ा सस्ता होंदा ऐ अग्गें जियां सर्दियां सर्दियां जियां सर्दियां सर्दियां पौंदियां तां उस स्हाब कन्नै एह् जेह्ड़ा मखीर होंदा ऐ ते मैंह्गा होंदा ऐ जी हां जी बस जी हां जी बाकी एह् होंदा कि असें जेह्ड़ा मखीर होंदा ते जेह्ड़ियां मधुमक्खियां होंदियां इनेंगी असें पाल्ली दियां होंदियां डब्बें च इक डब्बे बनाए दे होंदे बक्से बनाए दे होंदे असें ओह् च बैठी दियां होंदियां एह् एह् जेह्ड़ा मैंह्गा दिन्ने आं ते साढ़ा खर्चा बी होंदा एह्दे च खर्चा बी होंदा लक्कड़ दे डब्बे बनाए दे होंदे ते एह् साढ़ा खर्चा होंदा एह्दे बिच तां थोह्ड़ा मैंह्गा दिन्ने आं ते कन्नै होंदा बी थोह्ड़ा बधिया होंदा एह्दे च कोई मलावट निं होंदी ऐ हां जी ते कोई रेट घट्ट लाउगे दस्स बीह् रपेऽ घट्ट लाउगे होर कि'न्ना कि'न्ना करी सकने इ'न्ना करी सकने एह् असें अग्गें असें अग्गें बंदे बी रक्खे दे निं अग्गें उ'नेंगी बी देना होंदा निं स्हाब कताब

चलो तुसें ई साड्ढे पंज सौ लग्गी जाह्ग किट्ठा लैना पंज सौ पंज सौ लग्गी जाह्ग छे सौ निं पंज सौ लग्गी जाह्ग प्योर जी प्योर प्योर प्योर जी प्योर होये गा बधिया होये गा तुस जिस बेल्लै मर्जी आओ जी अस घर गै होन्ने आं कोई चक्कन नेईं ऐ साढ़ा दफ्तर साढ़ा दफ्तर साढ़ा दफ्तर आई जाओ तुस हां जी हां जी हां जी ठीक